आं नाखौ उन्दैनिफ्रायनो आं हमो मोजां मोनखायो मोनोमोन आरो आङो फुं फुङावनो जेखाइ खबाइ लानानै लोगोफोरजों थाङोमोन आरो नाथुरफोर नाथुरफोरखौ गुरनानै आङो बुथुमोमोन बुथुमानै आङो बिमा बिमानो फाननो होयोमोन आरो आङो रावनिफ्रायबो आं सोलोङो मोनाखै लोगोफोरजों बिमाजों हम बिसोरनि हमनायखौनो नुनानै आङो आङो हारसिङैनो हमदों रोंदों आरो जों माबा नायाखौ नायाखौ हमोब्ला जों जेखाइ खबाइजोंसो जेखाइजोंसो जोङो साथेनानै जोङो गोग्रोमोमोन आरो जेखाइयाव हाबमोब्ला जोङो खबाइयाव सोयो आरो दै दैफ्रा रानोब्ला बिलो बिलायाव दैफ्रा रानोब्ला जोङो थेनानै थेनानै नाखौ थोरसिजों साथनोमोन आरो जों आखाइजों गोग्रोमानै दैया रानोब्ला साथनानै रानोब्ला जों आखाइजों गोग्रोमनानै हमोमोन आरो जोङो नाफोरखौ खबाइफा जोङो मोनबोयोमोन आरो जोङो बे नाजोंनो नाखौनो जोङो माखासे फाननो माखासे जायोमोन आरो माखासे फोराननानै दोनोमोन आरो जोङो समाव बिफाफ्राबो जे लानानै जे लानानै साथनो थाङो बिफाफ्राबो मोनबोयो नाफ्रा गोबां गोबां गोबां मोनबोयोमोन जेजों सारहैनानै आरो बिफायाबो ना नायाखोनो गोबां मोनबोयोब्ला माखासे फानबाय माखासे जाबाय बेबायदि जोङो खालामोमोन आरो जोङो ना मोनबोयोब्ला जोङो बयबो खुसि जायो ना मोनबोयोब्ला खुसि जायो सायो लामहरनो माखासे लामो माखासे जायो बेबायदि खालामो जोङो ना ना हमनायफ्राव जोङो रावनिबो खायदा नांलाया रावनिबो सोलोंनांलाया गाव गावनो गोग्रोमनानै जोङो मोननो हायोमोन आरो जेखाइजों जेखाइजोंबो साथनो गुरनो हायो जेखाइजों गुरनोब्लानो नाफ्रा हाब्ला जों खबाइयाव सोयो बे